ہمارے علاقے میں مذہبی تیوہار منائے جاتے ہیں عید بقر عید وغیرہ منایا جاتا ہے اور یہ عید روزے داروں کا تحفہ ہوتا ہے یہ بہت اچھے سے منایا جاتا ہے سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں کسی کے گلے ملتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں اور جیسے ہندو مذہب میں لوگ ہولی دیوالی مناتے ہیں تو اس میں لوگ دیوالی میں لوگ گولے پٹاخے یہ ساری چیزیں دگاتے ہیں اور ہولی میں رنگ کھیلتے ہیں ایسے ہی یہ سارے اپنے اپنے مذہب میں لوگ اپنے اپنے طریقے سے تیوہار مناتے ہیں اور سب سے بہتر جو تیوہار ہوتا ہے وہ عید اور بقر عید ہوتا ہے اس میں بقر عید میں لوگ قربانی کرتے ہیں اور اس میں فراخی کے ساتھ لوگ گوشت ادھر ادھر تقسیم کرتے ہیں فقراء غریب اور مسکین اور یتیم لوگوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی رشتہ داروں کے لیے بھی گوشت کو بھیجتے ہیں یا پھر اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر بلا کر کے لوگ اور لوگ گوشت کھلاتے ہیں اور ایسے بکرا یا اور عید میں لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اس میں میٹھا کھاتے ہیں کبھی سوئیاں ہو گئیں یا دوسرے دوسرے رزق بھی کھاتے ہیں سب